हैलो हैलो जी सर जी होर होर सनाओ केह् हाल ऐ तुंदा आं ओह् ते आं भी ओह् जेल्लै तुस आए हे नी मेरी लैब च में जेल्लै ओल्लै आं टाईम हैनी हा उद्धर ते आए दे हे में जेह्के रक्खे दे असीस्टेंट कि इक्क पेशैंट आए दा हा ते फ्ही उनें नंबर दित्ता ऐ नी उंदा ते ठीक ऐ कोई गल्ल निं मिगी सनाओ तुंदा केह् केह् मतलब केह् प्रॉब्लम ऐ तुंदी मतलब केह् फील होंदा तुसें ई तुस इंया आं जियां दिक्खी लैओ तुसें कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं तुस टेंशन निं लैओ पैह्लें इक्क लंबी नेही सांस लैओ ते मेरी गल्ल सुनो ठीक ऐ गल्ल एह् ऐ तुस पैह्लें मिगी सनाओ तुस इंयां बड़ा इंयां ओह् इंयां सैड फील होंदा होना मतलब इंया मतलब खुशी आह्ली मतलब इक्क ओह् होंदी ना फील निं आंदा होना ऐ नी ना ना एह् ते फ्ही बस डिप्रेशन दा ते इयै सिम्पटम ऐ ते तुसें ई काह्ली बी पौंदी होनी ऐ नी जिसी अस एनग्जायटी आक्खने होन्ने ते दिक्खी लैओ तुसें ई ई इक काऊंसलिंग दी जरूरत ऐ ते तुस इक्क कम्म करो ऐल्लै ते में फोनै च इन्नियां गल्लां निं करी सकदा तुंदे कन्नै ते तुसें केह् करना कल्ल मेरी लैब च आना ठीक ऐ ते उत्थै में तुसेंगी काऊंसलिंग देनी कोई दौ घैंटे लगभग चलो दौ घैंटे निं इक्क घैंटा गै खरा तुसें आना मेरे कश बस ते अज्ज तुस जियां कियां करियै में तुसें ई केह् आक्खदे इक्क दोआई दा नाम सनाई ओड़ना ते तुस अज्ज उस दोआई गी लेई लैओ अज्ज आस्तै कल्ल तुसें मेरी लैब औना ते में तुसें ई नुहाड़ै बारै ई सनागा ते मतलब तुंदी शैल करियै काऊंसलिंग लैगा तुसें ई कोई घबराने दी जरूरत निं ऐ अज्ज में तुसेंगी जेह्की में टेबलेट दस्साना ना इसी तुस अज्ज रातीं लेई लेओ ते अज्ज रातीं तुंदा ठीक ऐ ते कल्ल तुस आओ ते में तुसेंगी सनाना ते इक्क एंटी उ'ऐ एंटी डिप्रेशन आस्तै में तुसेंगी व्हाट्सऐप पर सैंड करना एह् टेबलेट ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ भी सर ठीक ऐ ते कल्ल मिलेओ ठीक